हमको फसल के लिए कर्ज लेना पड़ता है जिसको हम बैंक के द्वारा भी ले सकते हैं बैंक से लेने में सुविधा होती है उसमें कम ब्याज देना पड़ता है और उसमें भी बैंक से कर्ज लेने में उसकी भी लिमिट होती है एक कितना लेना है उस हिसाब से बैंक हमको कर्ज देती है फसल के लिए उसको उससे फसल में सुविधा होती है साथ साथ हमको अपना जीवन यापन करने में भी सुविधा होती है बैंक से लोन लेने के लिए हमको हर चीज सुविधा है इसके लाभ उठाने के लिए हमको मांडन अपनाना पड़ता है जिससे हम इसकी सीमा क्रॉस नहीं कर सके इसके लिए हमको टाइम पर इसकी किस्त भरनी पड़ती है अगर किस्त नहीं भर पाते हैं तो हमको लोन लेने में असमर्स सुविधा असमर्थ होती है जिससे हम लोन नहीं ले सकते दोबारा तो इसको कर्ज लेने के लिए हमको बैंक से बैंक के प्रति बना रहना चाहिए जिससे हमको सुविधा मिल सके फसल के लिए